हा भइया कहिड़ी गाॾी अथव भाऊ ऑल्टो एट हंड्रेड अच्छा अच्छा अच्छा घणो समय थी वियो अथव भाऊ ॿ महिना अच्छा त चारईं चकनि में दिक़त अथसि अच्छा अच्छा त कल्ह भले अची वञो तव्हां दुकान ते सम्झी था वठिउसि मां भाऊ वेहंदो आहियां ॿी बजे खां बिल्कुलु बिल्कुलु भाऊ भाऊ उहो त गाॾी ॾिसण खां पोइ पतो पइजंदो कि घणा पैसा था लॻनि अंदाज़ो लॻिभॻि सम्झो हिक चके जा साढी सत सौ ट्यूबलेस त विझी छॾियुसिं न

सौ ॾेढ सौ जो फ़र्क़ु अथसि वधीक फ़र्क़ु कोन्हेसि को चिंता न कयो पंहिंजो रेट ॾींदासीं पंहिंजा माण्हू आहियो बिल्कुलु बिल्कुलु ॿियो सभु बढ़िया आहे अरे सदा ई तव्हां अचो त चांहि वांहि पियूं त ॻाल्हाइयूं था न

बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां अचो कल्ह सुभाणे बिल्कुलु बिल्कुलु अचो सदाईं अचो न न मिस्त्री ठाहींदो न मां केॾा ठाहींदुमि मां मथां बीठो हूंदोमांसि मां मथां बीठो हूंदोमांसि अरे पंहिंजी कार ई आहे सम्झो बिल्कुलु उहो पूरी करींदासीं तव्हां गाॾी न अधूराणो केॾा मिलंदो भाऊ मिलंदव उनजी पंज छह सौ रुपया ख़र्चु कंदव हलंदो ईअं ई ढाई टे महीना विकिणणी अथव जा गाॾी अरे त चकनि जे चक्कर में गाॾी थोरी विकिणबी आहे भाऊ अच्छा अच्छा उहो त बिल्कुलु कढाए ॾींदासीं पंहिंजा माण्हूं आहियो जी जी मां त भाउ हिन महिल घर अची वियुमि असांजी भाउ थी वेंदी आहे नवें सां साढी नवें वधीक न हलाईंदा आहियूं दुकान हिन महिल खोले वठंदा आहिनि ॿारे खन मां वरी ॿी बजे वेंदो आहियां मां अकेले वेंदो आहियां हा हा न ॿ आहिनि हिकिड़ो नंढो छोकिरो बि रखो आहे चांहि पाणीअ लाइ हा उहो वरी चांहि अरे तव्हां अचो त न नाश्तो घुराए था रखूं पिया बिल्कुलु

भले सम्झी वठंदासीं कार खे विकिणणु जहिड़ियूं इन त कढाए छॾंदासीं तव्हां खे नई वठी ॾींदासीं अरे बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां अचो त सही अरे घर ताईं बिल्कुलु छॾे ईंदासीं बिल्कुलु बिल्कुलु धोराए छॾींदासीं तव्हां जी गाॾी ठीकु आहे ठीकु आहे सेठु अचो तव्हां बिल्कुलु बिल्कुलु अचो हा अचो अचो असां वेट था कयूं तव्हां जो जी जी जय झूलेलाल